ए बानलु आसारा बेखौबो बिदिनो माबा एसे हाराम हाराम खालामदो हाराम हाराम हाराम हाराम खालामखांनायनि उनाव मानि सान्दुङाव फोरानबाय थानांगौ एसे सान्थाम सानब्रैहाय ओमफ्राय फोरानदो फोराननानै मा होनो बेखौ बे राननायनि सिगांनो बे आदामारा फोराननांगौ आरो आदा मारा राननायनि उनावनो नोङो थावखौ आराम फुदुंदो ओमफ्राय फुदुंनानै बिदिनो मस्ला मस्लि नों माखौ होनो गोसो नों माखौ जानो हायो ओइ माबाखौ होनाङा खिन्थु बिफोरखौ जिरा बै दुनजिआ ओमफ्राय जिरा गिदिर जिरा फिसा बेखौ होबानो बेस्ट आरो बेखौ उननानै गोरान बेफोरखौहाय गोरानाव गोरानैनो उनानै देनानै लाखानांगौ आमफ्राइ थाव ग्लाब ग्लाब फुदुंदो ओमफ्राय फुदुंनानै माबादो आरो गुसु खालामदो थावखौहाय गुसु खालामखांनानै उनावहाय बे माबाखौ बानलुखौहाय बे थावआव होदो बे मस्लाखौबो सावदो आरो नों जेसेबां होनो हायो हायोबा हायजेंनि बै गुन्दै गोराना बेखौ होनो हाबा साबसिन मोदोमसिनो बिदि माबानानै मा होनो ज मिक्सार खालामनानै सोदो सोखांनायनि उनावबो मानि सम सम फोरानबाय थानांगौ आरो ना सान्दुङाव दिहुनबाय थानांगौ बेफोरखौ सबथायाव खननैसो हायोबा खननै हायाबाबो खेबसे बिदिनो साननि माबाल' नंखाया आरो बे जिनिसा सबथानि मासनि खोथा नङा हानायखिनि सम मोनबानो सम मोनबानो दिहुनदो आदा मादा आदा मादा नङाबा सेवनायनि सान्स थायो बे आरो माबानायनि बिदिनिखायो आरो

लगायनानै औ औ समान